दिक्खो अऊं रौह्नें आह्ला ऐं जम्मू कस्मीर दा जम्मी कश्मीर औंदी रियासी डिस्टिक ते अऊं उद्धर इयै आक्खी सकना कि उद्धर जादा कशा दा जादा लोग औंन ताकि उद्धर बड़े सारे धार्मिक स्थल न धार्मिक जगाहं न जित्थें बड्डी बड्डी शिव खोड़ी होई माता बैष्णो होई देवी भिंडी होई होर बी शाद्दरा बगैरा बड़ी अच्छी अच्छी जगाह् न लोग उत्थें औन दिक्खन थोह्ड़ी उंदी जो इच्छां न ओह् उंदे कोला दा मंगन उंदी दुआं पूरियां बी होंदियां इत्थें ते होर इयै कि उत्थें जो मौसम ऐ ओह् बी बड़ा स्हेई ऐ बड़ी बड़ी जगाहं ऐसियां बनी दियां डैम बने दे रियासी सलाल डैम एह् है ते ऐ गै कन्नै दुनियां दा जेह्का सारें बिच्च बड्डा रेलवे ब्रिज ऐ ओह् बीसाढ़े रियासी बने दा तेआर होई दा फिलहाल ते ओह् बी जल्दी शा जल्दी शुरु होई जाना ते ऐसी ऐसी साढ़े रियासी डिस्टिक ऐसी जगांह् न जेह्ड़ी मतलव इन्नी स्हेई स्हेई न कि लोग अऊं चहाना कि जादा शा जादा बाह्र दे बी सारे इत्थें औन ते दिक्खन आनियै खूबसूरती अग्गैं दुनियां गी अग्गैं बी तारीफ करन ताकि साढ़े रियासी टूरिस्ट आए जादा शा जादा बदै टूरिस्ट बधग ते साढ़ै रियासी डवैल्पमैंट होनी ओह्दे बाद इयै आक्खी सकना कि हून लोग न जियां अगर कोई दोस्त गै आई जा मेरा बाह्रा दा उन्नै बी घूमना होई इत्थें जरूर साढ़ा फर्ज बनदा कि जो अस उसी एरिये न जिन्ने बी घूमने शूमने आह्ले जो बी ठीक कोई धार्मिक एरिये न जां कोई बी तरांह् दे

केह् खूबसूरती ऐ उत्थें ते ओह्दे बाद उत्थें बड़े सारे इक बॉटरफाल बी ऐ स्याढ़ बाबा बड़े उप्परा दा दूर उप्परा दा पानी औंदा थल्लै लोग ओह्दै थल्लै जंदे सनान करदे ओह्दै आखदे कोई बी मन्नत होऐ जरूर पूरी होंदी उत्थें आईयै ते ओह्दै बाद बी बिच्च न्हाने शहाने गी पिकनिक गल्ला औंदे लोग इत्थें सूला पार्क बड़ियां जगाह्ं इत्थें रस्तै औंदे इत्थें बी लोग औंदे ओह्दै बाद उत्थें इत धार्मिक स्थल ऐ शिव खोड़ी रियासी डिस्टिक उत्थें दुनियां जहान ते लोग औंदे मतलव बड़ा टूरिस्ट औंदा अऊं चाह्न्ना उत्थें होर लोग औन कि उत्थें जो बी कोई कुश दुआ कुश बी मंगै जरूर पूरी होंदी और शिवजी दे दर्शन करनें गी औंदे न लोग ओह्दे बाद उत्थें माता बैष्णो ऐ इत्थें ते मतलव बड़ा जादा रश होंदा इत्थें बड़े जादा जात्तरी औंदे एह्दे नै साढ़ा इयै कि साढ़ा रियासी दा मश्हूर होंदा लोकें गी पता लगदा कि हां इत्थें माता बैष्णो ऐ इत्थें दर्शन करनें गी बत्थेरे लोग जंदे दुनियांभर दे बाह्रा दा बड्डे बड्डे लोग इत्थें औंदे अस लोकल हर वी इत्थें जंदे रौह्ने हर महीनै दो महीनै अस जंदे रौंह्दे तोे देबी पिंडी इक माता ऐ उत्थें बी अज्ज कल बड़ा जादा ओह् बी चला दा औने आह्ले टैम च कोशिश इयै ऐ कि ओह् जादा कोला दा जादा चलै होर बी बड़ी सारी फैसलिटियां रोड़ दा इन्ना ओह् नी ऐ जरूर आने आह्ले टैम च उप्पर तक रोड़ ए बन सब किश सारी फैसलिटियां बनी जानियां ते जरूर लोग औन इत्थें ते जादा सा जादा में इयै आक्खी सकना कि अपना जो रियासी ऐ बड़ा स्हेई ऐ ते इत्थें अऊं इयै प्रैफर करना लोकें गी कि जादा कोला जदा जादा लोग औन ते इत्थें आनियै दिक्खन धार्मिक स्थल जां जो इत्थें बड्डे बड्डे कोई खास खास प्रोजैक्ट न डैम बारहांदरी कोई इत्थें क्राफ्टिंग बगैरा होंदा दरिया च सारे ओह्दा मजा लैन आनियै ते बस इयै आक्खी सकना लास्ट च थुआढ़े कन्नै